प्रणाम प्रणाम हँ की भेल हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ अहाँके जे नल जल योजनासँ पानी सप्लाइ होइए ओहिमे पानीमे जे कमी या त्रुटि या खराबी भेल तऽ एकर मतलब छिए जेकि ओहि पञ्चायतमे हरेक नल जलमे ओ पानी ओहिने तरहके जलापूर्ति होइत छलै जेकि आओर अदरवाइज दोसर किओ नहि कम्प्लेन कऽ कऽ अपने अहाँ कम्प्लेन केलिए आओर ओहिलए अपने ऑफिस प्रखण्ड पदाधिकारीके ऑफिस तक गेलौँ नल जल योजना पदाधिकारीके अपन अपन कहानी अपन वृतान्त अपन जे समस्या छलै से अपने सुनेलिए तकरा ओ रेस्पॉन्स नहि लऽ कऽ अहाँके कार्य सम्पादनके सही दिशा सही मार्गसँ सही सम्पादन नहि कऽ कऽ अपनेके ओ झुझकरिके या रेस्पॉन्स नहि लऽ कऽ या अहाँके कोनो भी समस्याके ओहि तरहसँ नहि ओ अथी कऽ कऽ ओ अहाँके ऑफिससँ भगा देलक या ओ अहाँके रेस्पॉन्स नहि लेलक या अहाँके गपके ओ केयर नहि केलक एहिलेल तऽ सबसँ पहिने तऽ हमरा ओहि पदाधिकारी हँ हँ हँ हँ तऽ हम वएह वएह वर्णन हम वएह वर्णन अपनेसँ कऽ रहलौँ हँ जेकि कोनो भी तरहके अहाँ ओहि समस्या लऽ कऽ प्रखण्ड कार्यालयपर गेलिए फेर हमरा बाजऽ पड़त तऽ ओतेक अहाँके रेस्पॉन्स नहि लेलक या अहाँके काज सम्पन्न नहि कऽ देलथि या अहाँके कोनो तरहके ओ अहाँके सहायता करैलए नहि तैआर भेलाह तऽ एकर लऽ कऽ अहाँ हमरा कम्प्लेन कएलहुँ तऽ हम पहिने तऽ ओहि पदाधिकारीसँ पूछताछ कोशिश करै छी जेकि अहाँ जनसुनवाइलए किओ आम जनता आएल अहाँके पास जे किओ आमजनता समस्या लऽ कऽ आएल जे हमरा एहिठाम जे जल नलसँ जलके आपूर्ति होइए ओ ओहिमे बहुत तरहके कमी हमरा देखार पड़ैए जल अच्छा नहि अइ जलमे शुद्धता नहि अइ जलमे कार्ब आयोडीन नहि अइ या जे भी अहाँके कमीके अनुभूति भेल अहसास भेल अहाँ समझलिए ओ केलिए आब ओहिलए तऽ पहिने हमरा ओहि पदाधिकारीसँ बात करऽ पड़त जेकि अहाँके पास जे आमजनता किओ समस्या लऽ कऽ अएलखिन तकर अहाँ रेस्पॉन्स तक नहि लेलिए औ जँ हम ई विषय वस्तु जँ हम ई विषय वस्तु एहिसँ उपर पदाधिकारी या स्टेट मिनिस्टरके कहि देब तऽ अहाँके तऽ तुरन्त सस्पेन्ड कऽ देत लेकिन हम से तऽ तत्क्षण करब नहि पहिने तऽ हम अहाँसँ ई पुछबाके कोशिश करब हँ हँ वएह कहलहुँ आओर ओकरे समाधान केलिए देखिऔ पदाधिकारी हम अहाँ लोकल पदाधिकारीके छोड़िके अहाँ पैघ पदाधिकारीके अथी केलिए हँ तऽ हम वएह रस्ता अहाँके देखा रहलौँ हँ तऽ हमहूँ आब पहिने ओहि पदाधिकारीसँ कनवीन्स होइ छी सन्तुष्ट होइ छी कि समस्या अइ किएक नहि रेस्पॉन्स लेलकै किएक नहि अहाँके कामके सम्पादन केलक ओकर बादे ने हम ओकरा उपर कोनो एक्शन या कोनो कार्यप्रणाली या कोनो बात कऽ सकै छी जातक हम सन्तुष्ट नहि भऽ जाएब तातक अहाँके हम एकर सेवा नहि दऽ सकब अहाँ ताहिलए हमरा क्षमाप्रार्थी समझी या जे समझू एखन तत्क्षण अहाँ तत्काल राखू हम इएह चाहब जे अपने एखन तत्काल राखिऔ हम एहि काजके विस्तृत जानकारी लेबै तखन अपनेके किछु कहबै ओके